भारत में चांहि खे असां ॾाढो पसंदि कंदा आहियूं छो की चांहि पीअण सां असांखे तंदुरुस्ती अची वेंदी आहे थोरी सी बि आलस लॻंदी आहे त असां चांहि पी करे पाण खे फुर्त करे वठंदा आहियूं या केॾीमहिल असांखे मथे में सूरु पवंदो आहे त असांखे लॻंदो आहे त थोरी सी चांहि मिली वञे त असांजो मथे जो सूरु लही वञे असांखे पतो आहे की चांहि नुक़सान वारी थींदी आहे लेकिन चांहि पीअण सां असांखे सुठो लॻंदो आहे जेसि ताईं असांखे चांहि न मिलंदी आहे असांजे मन खे मज़ो न ईंदो आहे इन करे असां भारत में सभई चांहि खे ॾाढो पसंदि कंदा आहिनि ऐं मां चांहि पंहिंजे घर में ईअं ठाहींदी आहियां पहिरियों चाय में पाणी विझ उन खां पोइ थोरो टहिको अचे उन खां पोइ खंड चांहि पती ऐं खीर विझी करे थोरी सी अद्रक बि मिलाईंदी आहियां ईअं करे मुंहिंजी चांहि तयार थी वेंदी आहे